मोसानायखौ हबि महरै लानो नागिरग्रा आइजोफोरखौ समाजा गनायथि होआ होनना आं साना आं साना मानोना समाज गासैबो समाज एबा हारियावनो मोनफा मोनफा मोसाग्रा मोसानाय एबा हारिमु थायो जेरै जोंनि बर'फोरनियाव बागुरुम्बा असमियाफोरनियाव बिहु बिदि नुगासिनो आलादा आलादा गावबा गावनि आइजोफोरनि मोसाग्रा मोसानाय थायो बेनिनो समाजा गनायथि होनांगौ मानोना बेफोर बेफोरनो जोंनि हारिनि सिनायथि एबा जोंनि हारिनि सिनस्रि बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौ मोसाग्रा आइजोफोर जेनेबा गामिनि जानाय जेंनाफोरा जोंनि गेजेराव दङ बेफोरनो जाहैबाय जों मोसाग्राफोरखौ थारमाने भेलु एबा रेस्पेक्ट होनो रोङा मानोना बिसोर बिसोर हारिनि थाखाय हारिनि थाखाय जा एसे खामानि मावो बिसोरबो बिसोर माबा मोनसे मोननो लुबैयो बाट जोंनि जोंनि जे राजखान्थियारि एबा गुनि गियानि गोजौ गेदेर सुबुंफ्रा बेयाव बेफोरखौ सापर्ट होनो नागारै नेग्लेक्ट खालामनायावसो बांसिन गोसो होयो मानोना बेफोरबायदि बे बेफोरबादि मोसानाया हारिनि थाखाय गोबां गोबां बिहोमा गोनां आरो बेफोरबायदि मोसानाय थाब्लासो हारिया थांना थागोन बेनिखायनो जोङो जोङो बेफोरबायदि मोसानायफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ बे बे बेफोरबायदि मोसानायफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ आंनि बुंनाया एसेनोसै